हँ धान बेचै छी धान उपजाबै छी लाभ अपन उठाबै छी हमहूँसभ बेचै छी बेचै छी तऽ जकरा हाथे बेचै छी से अपन हमरा सभसँ लैए बारह तेरह रुपैए अपना बेचैए ओ बीस रुपैए पच्चीस रुपैए तऽ हमरा सभसँ तऽ कमे दामके लैए ओसभ अपन बेसी दामसँ बेचैए तऽ किछु लाभ हमरोसभकेँ ने होयके चाही तऽ जे कहबै अहाँसभ से से हेतै ने तऽ धान बेचै छी गहुम बेचै छी खेसारी मसुरी बेचै छी तऽ सभ भाव हमरा कनी कमेके लगाबैए बारह तेरहके लैए हमरासभके आ ओ अपन बीस पच्चीसके अपन बेचैए तऽ किछु तऽ लाभ हमरोसभकेँ दैए मुदा कम दैए ओहिसँ बेसी हमहूँसभ आगू चाहैत छी जे हँ होयके चाही हेँ तऽ खेसारी मसुरीके तऽ भाव छैहे बीस पच्चीस रुपैए तैओ ओसब हमरासभसँ लैए कम भाव बेसी भाव कए कऽ ओसभ बेचैए तऽ हमसभ आओर आगू चाहै छी जे हम बढ़ी उपजाबै छी एतेक जे अपनो खाइत छी किछु बेचबो करैत छी अपन इएहमे धिया पुताकेँ अपन पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ अपनो खेलहुँ पीलहुँ अपन बेचलहुँ बिकिनलहुँ तब आओर आओर आगू चाहैत छी बढ़ब तऽ जे करी अहाँसभ हम हमसभ किछु लाभ उठबय चाहै छी तऽ आओर अहाँसभ आगू हमरा कहू आओर कोनो फसल उपजै छै सेहो उपजाबै छी आओर हमसभ ओहोसभ बेचि रहल छी ओतेक गोट होइए खेसारी होइए खेसारी मसुरी उपजाबै छी सभटा सभकिछु बेचै छी आओर अपनो खाइ छी अपनो खाइ छी अपनो बालो बच्चाकेँ उएहसभ पढ़ा लिखाबै छी बेचि बिकिन कऽ